असां सिंधियुनि जा कुझु अहम ॾिण आहिनि जिन मां जेठई उमास आहे वॾी थदरी महालक्ष्मी जा सगड़ा असां सिंधी इहो सुठे नमूने धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं जेठई उमास में असां सिंधी सेसाऊं ठाहे करे पीपल ते पूजे करे पंहिंजो इहो ॾिण मल्हाईंदा आहियूं इन में असां सेसाउनि में सयूं छोला इहे या जेके सयूं ठहंदियूं आहिनि उहे ठाहे करे पीपल ते पूॼे ईंदा आहियूं ऐं वॾी थदरीअ में असां सभु हिकु ॾींअं अॻु सभु तयारी कंदा आयूं जैमें मिठी मानी चहरी कोकी बेसण जी ऐं भाॼियूं भींडियूं पटाटा वाङण करेला इहे सभु खटाइण सभु ठाहींदा आहियूं ॿिए ॾींहुं असां थधे जी पूॼा करे इहो ॾिण मल्हाईंदा आयूं ॿे ॾी असां थदो ई खाईंदा आहियूं सॼो ॾींहुं असां ॿियो कुझु हिन में न खाईंदा आहियूं ऐं असांजो ॿियो महालक्ष्मीअ जो जेको ॾिणु आहे उन में असां मां सभिनी ॿारनि जा सगड़ा कंदा आहियूं जंहिंमें मिठो मिठियूं मानी तरे महाराज वटि पूॼणु वेंदा आहियूं सभु सगड़ा पाईंदा आहियूं घर जा भाती इहा असां सिंधियुनि जा ॾिण आहिनि